मैंने दस दिन के अंदर एक बल्ब खरीदा था जो की बहुत अच्छा था उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी उसमें की जो रोशनी थी वो बहुत तेज थी और मुझे बल्ब बहुत सस्ता भी मिला था तो उसमें जो बल्ब था वो बल्ब थोड़ा अलग टाइप का था लेकिन उसमें जो उसकी गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी थी